दिक्खो जी नच्चना ते बचपन तूं गै बड़ा पसन्द हा मिगी और में जेल्लै निक्की होंदी ही ते में दिखदी ही कि'यां टीवी बिच पुराने जेह्ड़े कलाकार हे ओह् कि'यां नचदे हे और मिगी बड़ा अच्छा लगदा हा उ'नें गी दिक्खना उ'नें गी कापी करना उ'नें गी उं'दी नकल करना ते उं'दे जेह्ड़े एक्सप्रेशन होंदे हे जेह्ड़े उं'दे लिरिक्स होंदे हे उसदे मताबक ओह् नचदे हे गांदे हे तो ओह् बड़ा अच्चा लगदा हा मिगी अज्ज दे टाइम बिच बी नच्चना बड़ा ई अच्छा ऐ बड़ा मुश्किल बी ऐ क्योंकि इन्नियां जैदा फार्मां आई गेदियां डांस दियां पैह्लें जमाने बिच ते बस एक्सप्रेशन गै जैदा होंदे हे कि अपने हाव् भाव कन्नै ओह् पूरा दस्सी ओड़दे हे हर गाने दा हर डांस दा केह् मीनिंग ऐ ते कि'यां ऐ ते हून अज्ज दे टाइम बिच ते बड़ी जैदा चेंजस न बहुत जैदा फार्मां न इन्ना किश ऐ कि असें गी पता बी नेईं ऐ कि किन्नियां किन्नियां फार्मां न और बड़ा गै मुश्किल ऐ अजकल बच्चे बड्डे जि'यां फ्ही डांस करदे न ते ओह् ऐसी ऐसी टैक्नीकां न कि अस बच्चे अट्रैक्ट बी होंदे न नमीं चीजां सिक्खदे न पुराना बी अच्छा हा और नमां बी अच्छा ऐ अस एह् नेईं आक्खी सकदे के पुराना अच्छा निं ऐ हा ते नमां अच्छा नेईं ऐ दोनो डांस अच्छे न पुरानियां चीजां जै अच्छियां हियां अज्ज दे टाइम बिच बी अच्छा ऐ बच्चे सिखदे न बड़ा किश सिक्खै दे न और अस बी उ'नें गी दिक्खी दिक्खियै सिक्खै ने आं ते ते बच्चे गी डांस सिक्खना नाच गाना करना अच्छा ऐ ऐक्टीविटी होंदी ऐ नाच कन्नै नच्चने कन्नै दिक्खो जी थुआढ़ी सेह्त बी ठीक रौंह्दी ऐ जिन्ना तुस कैलरीज बर्न करी सकदे ओ अपनी फिटनैस आस्तै अपनी सेह्त आस्तै तुस बड़ी जैदा ऐरोविक्स और बड़ी जैदा फार्मां न जेह्ड़ी तुस करी सकदे ओ ते सेह्त आस्तै डांस अच्छा ऐ अपने आप गी खुश रक्खने आस्तै अच्छा दोनो अच्छे न पराने बी नमें बी डांस अच्छे हे और सिक्खै ने आं ते बच्चे आस्तै अस डिफ्रेंशिएट नेईं करी सकदे कि केह्ड़ी चीज जैदा अच्छी ऐ दोनो अच्छियां